جیسا کہ آپ نے سوال کیا کیا مجھے پیڑ پودے لگانا پسند ہیں اور میرے گھر میں کون کون سے پیڑ اور پودے ہیں جی ہاں مجھے پیڑ پودے لگانا بہت پسند ہیں اور میرے گھر میں کئی سارے پیڑ پودے ہیں جیسے نیم انار امرود آڑو انجیر نیمبو پھول والے پودے بھی ہیں جیسے گلاب بیلا گیندا لنیا بوگن بیلیا اس کے علاوہ کچھ پودے جیسے ایلوویرا کے بھی ہیں پیڑوں سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا جیسے پیڑ ہمیں پھل دیتے ہیں آکسیجن دیتے ہیں تازی ہوا دیتے ہیں پردوشن کو ختم کرتے ہیں اور پودوں سے ہمیں دوائیں دوائیاں بنا سکتے ہیں